आंनि जिउ जारिमिना आं उन्दैनिफ्रायनो क्लास फर सिमल' फरायदों आं लेखाखौ फरायनो जोबोद गोसोमोन नाथाय जोंना आइ आफामोनहा गलामनि थाखाय गैयै गैया एसे गरिब मोन बे गरिबनि थाखायनो जोंना आइमोनहा बाबामोनहा आंखौ स्कुल सोनो हायाखै स्कुलखौ आं बेराद फरायनो गोसोमोन स्कुल फरायनानै आं आंनि रोंगौथिखौ आं आंनि जिउ आंनि रोंगौथिखौ आं सुबुं माहारिफोरजों देखाय लांगौमोन खिन्था लांगौमोन नाथाय आइ आफा गलामनि थाखाय आं फरायनो हायाखै आं जोबोद गोसोमोन आं दा फरायनो मोनैआव आं मालायनि न'आव आं रुवाथि थानानै थायै थायै थानानै देरनाय देरनानै आं दा सत्र बोसोरावनो आं हाबा जादों आं हाबा जानानै दा आंनि गामिआ सल्ल'आव हाबा जानाय गामि फिसायनिआ दा आं हाबा जानानै आं ओरैबायदि खस्थ' मोनसिन बावबाय आरो फिसायनि सायाव फिसाया आंना आंजों हाबा जानाय लोगो लोगोनो गथ' सासे जाबाय दा गथ'खौ खांनो थाखाय जों संसार जानाया माब्रै सोलिगोन माब्रै सोलिआ बेखौ दा सोलिनो थाखाय आंङो हौवाया दा गुबुन जायगायाव थांनानै दा हाजिरा मुजिरा मावो हाजिरा मावै मावै सम सम बिदिनो फैसा हरो फैसा हरनायजोंबो दा फिसाखौ फरायनाय फोरोंनायाव आं फोरोंनायाव आं खस्थ' जाबावो दा जोंनाव आबाद खिथि मावनोबो माइ नोबो हाया बुरजा नङा बिदिनो एसे एनै मैगं थाइगं मावनानै जानो थाखायल' एसेल' हा दङ बेयाव दा बिनि थाखायनो दा आंनि हौवायाबो गुबुनाआवसो थांनानै हाजिरा मुजिरा मावहैयो आंनि जिउ जारिमिना ओरैबायदि खस्थ' उन्दैनिफ्रायनो उन्दैयावबो आइ आफामोननि सायावबो आं फरायनानै आलो आलो मोनजाबोआखै दा आं हौवानिआवबो हाबा जानानैबो आं बेबायदिनो खस्थ'यै दं दा आं उन्दैआ दासिम सानैयाव सानै जाबाय बे उन्दै सानैखौ फोरोंनायाव ओरैबायदि खस्थ' जायो जोंहा दा हौवायाबो खस्थ'नि थाखायनो गुबुन जायगायावसो मावहैयो मावहैनानै बेजोंनो आं दा न'खराव फिसा फोरखौ फोरोङो आरो